आसाम रंजाथाइनि नुथाइया भारतनि गुबुन रायजोनि रुजुनायाव ओरैबायदि आलादि आलादादि जेरै आसामाव गोबां गोबां गोबां गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोर दङ जेराव गावबागाव फोरबोफोरखौ लानानै जोबोर गाजा गोमजायै खुङो जेरै आसामिस आसामिसफोरा बिबादिनो राज फुजा बेबादिनो गोबां फुजा जायो जेराव कृष्णनि मुङै बिसोरो सत्रिअ' दान्स भावना बेफोरबायदिखौ मोसानानै दिन्थियो गुबुन फारसे बर'फोरनि बिथिङाव बुङोब्लाथ' जोङो मोनबा फोरबोखौ हमनाय जायो जेरै बैसागु बैसागु आमथिसुवा ओंखाम गोरलै जानाय खाति फोरबो आरो जोबथारनायाव जोंहा दङ मागो दमासि जोंनि आसामनि रंजाथाइया ओरैबायदि उम ओरैबायदि गुबुन ओरैबायदि गोरोब रुजु जाथावै जेरै जोङो आसामनि सुबुंफोरा बांसिनै आबादनि सायाव सोनारनानै जोङो फोरबोफोरखौ फालिनाय जायो बा मागोआनो जा बैसागोआनो जा बा गुबुन फोरबोआवनो जोङो बोथोरनि सायाव बांसिन रुजुनानै बोथोरनि सायाव जोङो सोनारनानै फुजाखौ खालामनाय जायो नाथाय गुबुन भारतनि गुबुन गुबुन रायजोनि रुजुनायाव बेबायदि सों नुनो मोना मानो होनोब्ला बेसोरो गोबाङै उम जेरै देभ देभिनि माबा देभ देभिनि मुर्थिफोरखौ बिसोरो फुजा खालामो नाथाय जोंनि आसामाव जोङो गोबां मिथिंगानि सायाव सोनारनानै जेरै बार हा दै अर अख्रांखौ जोङो साखि खालामनानै गोबां फोरबोखौ जोङो खुङो जेरै फिथाइ बैसागुवाव जोङो जाहाथे मोजां आबाद खालामनो थाखाय अखा मोनो बेबायदि जोङो बेफोरखौ जोङो सोनारनानै जोङो बे फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो बैसागुनि उनाव जों आमथि सुवायाव जों जेरै फिथाइ सामथाइनि थाखाय जोङो बे फोरबोखौ खुंनाय जायो बेनि उनाव आमथि फोरबोनि उनाव जोंहा फैयो ओंखाम गोरलै खाति माइनाव फोरबो खाति माइनाव फोरबोआव जोङो बेयावबो जोङो बोथोरनि सायाव सोनारनानै जोङो बे फोरबोखौ फालिनाय जायो जेरै उम दुब्लियाव गायनाइ मायफोरा जाहाथे एम्फौवा अरनानै गाज्रि खालामनानै गालाङा बेफोरबायदि सान्नानै जोङो बे फोरबोखौ जों फालिनाय जायो आरो बेनि उनाव बेनि उनाव जोंहा ब्रैथि फोरबोआव दङ जेरै ओंखाम गोरलै जानाय ओंखाम गोरलै जानायाव जोङो जा जोङो खस्थ' खालामनानै दैज्लाङाव जोङो गोह गायै फुवै मोनबाय बेखौ जोङो जानाय जायो ओंखाम गोरलैयाव जों आइ बिमा माइनावखौ जों बावनाय जायो थिग बेबायदिनो जोंहा जोबथा फोरबो मागो दमासियाव जोङो फिथा सौराइ जायो दैज्लाङाव मावनानै मोन्नाय आबादनिफ्राय जोङो मा मा मोनजाखो जोङो बेखौ खनसे उम रंजानायजों जोङो गासैबो गाजा गोमजायै फिथा सौराइ जाना जायो बेनि उनाव जोङो मा खालामो गोरान बिलाइ बोथोरखौबो जोङो बिदाइ होनाय जायो थिग बेबायदिनो जोङो बोथोरनि सायाव सोनारनानैसो जोङो आसामाव जोंनि आसामाव बोथोरनि सायाव सोनारनानैसो जोङो फोरबोफोरखौ फालिनाय जायो नाथाय गुबुन रायजोनि रंजाथाइखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो बिसोरो देभ देभिनि फुजा खालामनानै रंजाथाइ फालियो देभ देभिनि मुङाव बिसोरो गोबां गोबां फुजा मेला दिन्थिफुं सालियाव दिन्थिफुङो बिसोरो गोबां बादायनाय खालामो जेरै नाव जावनाय गोबां तामिल नाडु केरेलाफोराव बिसोरो नाव जावनाय हाबाफारि लायो आरो गोबां बेबायदिनो जेरै दुरगा फुजा बेफोरबायदिखौ गोबां गिदिर गिदिर फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय आसामनि बेलायाव बेफोर फोरबो फालिनाया जोबोद आलादा जोङो बांसिनै बोथोरनि सायाव सोनारनानैसो जोङो फोरबोफोरखौ रंजाथाइ फोरबोफोरखौ जोङो फालिनाय जायो आरो जोबथानायाव आं बेखौनो बुंनो सानो दि भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि रुजुनायाव जोंनि आसामनि रंजाथाइ फोरबो फालिनाया एसे समायनासिन साबना साबसिन हामसिन होन्नानै आं बेखौनो बुंनो सानो